दान्सार्सफोरनि नाइयो आं आवट अफ कान्ट्रिनि सासे मुंदांखा इउटुबार आरो दान्सारबो बेनि मुङा जाहैबाय मियाना गरेर' बियो एक्टब आरो दस्रा दस्रा मोजां मोसायो जायखौ आं नायनानै मोजां मोनो आरो गोजोनो समाव बेखौ नायनानै इन्सफाइयारबो जायो सानसे समाव बेबायदि दान्सार जानो आरो बियो गोलैनिफ्राइनो हारसिङै इन्डेपेन्डेननि जाबोनाय दिन्थुं मोसाग्रा दान्सार बियो गोलैनिफ्राइनो मोसायोमोन बिखौ गोलैनिफ्रायनो आंबो नायबोनाय जादों बिनि मोसानायखौ आं जोबोर मोजां मोनो बिहा बिदा दं आरो बिनानाव दं आरो बिब'फोर सानै बिदा सासे आरो बिनानाव सासे दं बेसोर गासैमबो बिसिनि फेमिलियानो दान्सार गोजा बिसिनि गासैमबो फेमेलिफोरानो मोसायो आरो मेलियन्स स्टुदिअ' सेनेलनि दान्सारफोर आरब कान्ट्रि जायफोर करियानफोर बिसोरबो मोसानाय इसिनि मोसानाइखौबो नाइयो समाव बिसिनि मोसानायखौ नायनानै मोसायो इन्सफायार जायो बिसोर बायदि मोसानो सोलोङो आरो उम मेल्ला दङ दान्सारफोर जोंखौ जोंखौ बेरखांग्रा गोबां मोसाग्रा दङ जोंनि बर'नि बर'आवबो दङ गोबाङानो आरो दङ गोबाङानो मिया आरो दरेखौ गोरलैनिफ्राइनो नाइयो दा बियो सेभेन्टि इयार्स अल ओन्दैसो बेयो हिप्फप कन्टेमपरारि अनेक दान्स मोसायो बिसोरो ग्रुब मोसायो सम सम भ्लगिंबो खालामो बियाजों गावजों बानायो आरो मेल्ला दंबावो जोनि बर'नि गेजेराव मोसाग्रा सोरां बिबेक सर्ट मिउजिकआव बिसोरबो गासैमबो साइड दान्सारफोर अनेक दङ जायखौ नायनानै मोजां मोनो आरो आरो बेस्ट मोसाग्रा सोरां आरो बलीउइदनि मेल्ला एक्ट्रिसफोर दङ जेरै जेक्लिन नरा बिसोर हिपप दान्सारफोर जेराव डिआईडि लिटिल मास्टाराव खेस जानानै जेरै गोरलैफोरखौ जाद्स खालामो बिसोरनि गोबां मोसानाय बिसोरनि एक्टिं खालामनाय बेफोरखौ नाययो आरो गोबां दङ बलीउद आरो मेला दान्स